मूंखे मै मैगी मैज़िक मसाल्हो ॾाढो वणंदो आहे कंहिं बि सुकीअ भाॼीअ में तरआ वारी भाॼीअ में पास्ता में मैगीअ में विझो त उनजो टेस्ट ॾह गुणा वधी वेंदो आहे ऐं ॿार बि ॾाढे शौक़ सां खाईंदा आहिनि ऐं मूंखे बि ॾाढो वणंदो आहे मां त सभिनी खे चवंदमि की उहो मैजिक मसाल्हो विझो ॾाढो सुठो आहे उहो मसाल्हो ऐं उनजो टेस्ट एॾो वधी वेंदो आहे की खाइण वारो बि ॿ जे बदले टे फ़ुलका खाई वठंदो आहे त मां त सभिनी खे ईअं ई चवंदमि की मैगी मैज़िक मसाल्हा ॾाढो सुठो आहे